में ठाई जून गी इत्थो जाना कठुए तक ते मिकी एह् सनाओ कि थोआड़े कोल केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डी ऐ जेह्ड़ी में इत्थो जाई सकां मिकी साधन दस्सो थोआड़ी केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डी मिकी सनाई सकदे ओ कि हां इत्थो लेइयै उत्थै तक जाना ऐ पर मिकी जाना ठाई जून गी